हेल्ल' सार गुड मर्निं ओरैनो मिउजिक क्लासनि समा सोलायदों होनना खोनादों औ माब्लानिफ्राय सोलायदों सार अ औ सार आङो गुबुननिफ्राय खोनानानै खालामनाय जाबाय सार आं दिनै थांनाय जायासै नालाय बेनि थाखाय औ औ जागोन सार

औ जागोन सार औ औ औ औ जागोन सार

लोगोआवथ' दासान्दि रावबो गैथ'वा आं हारसिङानो बिदिनो गाबोननिफ्राय आङो थांनो नाजासिगोन बे राइट टाइमावनो औ जागोन सार

औ औ बिदिनो जागायजेननाय समखौल'सो सोलायदों नामा सार क्लासनि समखौ क्लासनि समखौ जागायनायखौल'सो सोलायदों

औ औ औ औ औ औ औ सार

औ जागोन दे औ औ औ जागोन दे सार अ जागोन दे औ औ अ जागोन दे सार अह देह देह